मोनथिखायो अ आं मोनथिखायो मोनथिखायो आं नों सालायबायल' थादो लामायाथ' मोजांखा ओरैहाय आप दाउनखा लामाया औ ओरै थांनायनि ओरै फैनायनिखा लामाया मोजांखा लामायाथ' थांजायो खोनायाखै मा होनदों औ एसेथ' गाज्रि बाराद्राय मोजां नङा होनबाबो थांजागोन नों थांनो हागोन आरोखि

दालाङा फिसा दंखायो बे अ थांनो हागोन बेयो लामाया आं फैग्रोखाबाय नालाय दाखालिसो ओरै फैदों आङो सामथायबारिनिफ्राय खारिगावसिम फैदों आं दाखालिसो थांजायो मोजांसो आराम सालायनानै थांबाय थाबानो जागोन औ थांगोन आंबो बेनिनोखा नालाय आङो आं बेनिनोखा

अ थांगोन आं नों आंखौ लानानै थांफादो आं थांफानोसै आरामनो औ बिदिनो थांबाय थानोसै लासै लासै

ओहो गारिखौ लांनानै थांजागोन

औ दे होनबा दे ओं